हॅं बोलबो ने सत्तरि हजार रुपये छै सोना चाँदी छै सात सए रुपये भरी तऽ आबै दोकान पर कम होतै हमहुँ पूँजी लगेलियै हन हॅं पूँजी लगेलियै तऽ अयबै सात छै तऽ साढ़े छओ लगेबै जे समान लेब सभ समान मिलत सभ मिल जेतै सभ क्वालिटीके हमरा समान छै नया नया अभी जे चलल छै समान पायल सिकरी अङ्गुठी आओर मन्टिका लेबै कान बला झुमका लेबै बाली लेबै सभकिछु मिल जेतै सभे किछु मिलतै सत्तरि छै तऽ पचहत्तरि लगतै अयबै तब

सात सए रुपये भरी छै

हूँ छओ सए रुपये

तऽ अयबै दोकान पर चैलि अयबै ठीक ठीके दबा किछु कम होइ जेतै अयलाके बाद ने

हमहुँ तऽ ओहए खरीद कऽ नहि आनै छियै हमहुँ एहिजा कि बनबै छियै खरीद कऽ आनै छियै तऽ ओहिमे अयबै तऽ किछु कम बेसी कम बेसी तऽ किछु होइ जायत दोकान पर अयबै तऽ कम बेसी होइ जाइ छै हॅं ठीक छै चैलि अयबै